जय झूलेलाल मुंहिंजे जीवन में मुंहिंजो महत्व मुंहिंजे ॿारनि जे लाइ जाम आहे मां ॿारनि जे लाइ ई सभु कुझु करणु चाहींदी आहियां मां जाम सिलाइयूं कयूं इलाही घासलेट विकिणंदी हुअमि बाटला विकिणंदी हुअमि ऐं ॿारनि जे लाइ इन वॾनि स्कुलनि जे लाइ ख़्वाबु ॾिठो पर मूंखे पैसो न हुओ एतिरो त मां ॿारनि खे वॾनि स्कूलनि में पढ़ाए सघां इन करे उनजी माना सिंधी स्कुल सरकारिनि में पढ़ायो ऐं मुंहिंजे ॿारनि में जंहिंखे कुझु बि थींदो हुओ त मां चवंदी हुअमि वॾनि डाक्टरनि जी इन्हनि खे दवा कराए अचा पर पैसे जे हिसाब सां मां इतां ई दवाऊं हिननि खे वठी ॾींदी हुअमि ॿारनि जे लाइ मां सभु कुझु कंदी हुअमि ऐं अॼु बि मां उन्हनि जे लाइ सभु कुझु कंदी आहियां मुंहिंजे लाइ ॿार ई सभु कुझु आहे सभु कुझु आहे ऐं मुंहिंजे जीवन में ॿारनि खां सवाइ ॿियों कुझु बि कोन आहे